जी बोल रहे हैं बताएँ क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी अच्छा कितनी धन राशि का लोन आपको ज़रूरत है अच्छा पचास करोड़ और अभी आपका कोई कोई लोन चालू है इस समय जिसकी ई एम आई आई आप पे कर रहे हों जी जी अभी यह लोन राशि तब ही संभव होगी जब आप अभी कोई आप बता सकते हैं अभी आप क्या काम करते हो और आपकी सालाना आय क्या है अच्छा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जिस लोन के लिए आप हमसे संपर्क कर रहे हैं उसपे आपको सलाना बीस पर्सेंट ब्याज़ दर और कुछ ब्याज ऊपर से जो लगता है बैंक की अलग से फैसिलिटीज़ का वह आपको देना होगा जी मैं इस समय अपने अध्यक्ष और सीनियर से बात करना चाहूँगा उस इस बारे में ये संभव हो पाएगा बट थो थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें स्पष्ट करनी होंगी आपके लिए हमारे लिए जिसके लिए कोलाट्रल थोड़ा चाहिए होगा उसके साथ में हमें आपका लोन दे देंगे जी आप सोमवार से शुक्रवार के बीच कभी भी सुबह दस से शाम छः बजे तक किसी भी समय हमारे बैंक आ सकते हैं जी जी आपका लोन हम जल्द से जल्द संभव कराने का प्रयास करेंगे बस कुछ दस्तूरी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पत्र आपकी तरफ से हमें चाहिए होंगे बाकी लोन कम से कम आपको तीन दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको हमको आपको धन राशि देने में तीन दिन के अंदर से धन राशि आपके पास आ जाएगी जैसे ही हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी पूरी होगी आप कृप्या सारे पत्र और माध्यम लेकर हमारे पास आ जाइये जी जी हमारी तरफ से आपके पास कर्मचारी आएंगे वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और आपकी कागज़ और दस्तावेज चेक करने के लिए आएंगे क्या वह सूक्ष्म है जी जी जी आप हमसे परसों संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद